रंजानाया जेरै जोङो बोसोर जोबनायनि सिगां जोङो संक्रान्तिनि सिगां जों रंजायो आरो जोङो जेरै बैसाग मासनि एक तारिख बेहाय जोङो रंजायो रंजानाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै हाबा हुखा जेरै रंजानाय जेरै हाबायाव रंजायो मोसायो जेरै नांगोल जांख्रा जानाय समावबो जोङो गोसो खुसियै मोनो आरो रंजायो मोसायो बिदिनो सोरनिबा हाबा हुखा जानाय सोरनिबा दै सारनाय सोरनिबा ओंखाम दौनाय रंजानाय बेबायदि अनेख दं आरोखि बेयाव जों गोसो होनानै रंजायो बयबो रंजानो गोसो जायो